हमें उसके लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे अगर हमें किसी को पैसे भेजने हैं तो या तो फिर हम बैंक जाके उसको हम पैसे भेजे या फिर हम पैसे लेकर सीधे उसके पास जाके उसे दे परन्तु मोबाईल बैंकिंग के आने के बाद हम घर बैठे ही अपने हाथ में अपने फ़ोन को लेकर ही अपने फ़ोन से ही पैसे उन्हें भेज सकते हैं इससे हमारे समय का बहुत ज़्यादा बचत होता है आज कल हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास यू पी आई हो चुका है यहाँ तक कि अगर किसी ठेले वाले को भी पैसा भेजना है तो हम उसे यू पी आई के थ्रू मोबाईल बैंकिंग के ज़रिये कर सकते हैं और हमें ऑनलाइन शौपिंग करनी है तो उसका पेमेंट भी हम अपने फ़ोन के जरिये से ही हम कर सकते हैं और अगर हमें कोई भी बिजली का बिल हो गया या कोई भी बिल हो गया अगर हमें भरना है तो हम नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं इससे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करके अपना समय बचाया और हम बहुत ही सहजता से अपनी काम कर लेते है हमें मानवीय हस्तक्षेप की कमी कभी कभी महसूस होती है जैसे कभी ए टी एम पे पैसा निकालने के लिए गए और वहाँ पे अगर हमने पैसा निकाला हमें दो हज़ार की जगह पन्द्रह सौ रूपए ही मिले या अठारह सौ रूपए ही मिले तो ऐसे होता क्या था अगर हम बैंक जाते थे तो वहाँ पे अगर पैसे की कुछ भी गड़बड़ी होती थी तो वहाँ पे कैशियर होता था वो देखता था परन्तु अब ए टी एम पे कोई भी नहीं है तो हमे स्वयं परेशान होना पड़ता है और कभी कभी होता है हमारे ट्रांजंक्शनस फेल्ड हो जाते है तो बैंक रहता है तो बैंक वाले उसकी जानकारी देते है परन्तु ऑनलाइन बैंकिंग हमें उसकी जानकारी लेने के लिए पुनः परेशान होना पड़ता है